हेल' मा खबर मा खामानि दङ हाबाब मानि पेपारमोन बे थांनोब्लालाय नोंहासो माजों थाङो ट्रेनजों थाङो ना बासजों थाङो दे आंबो मोजां मोना बारा होमब्लालाय बासजोंनो थांदो ना ट्रेभेला फुङाव फर फर्टिफाइभ ना मायाव खारो गुनगुनानो न'न एसिगोनाङा आरो नै फासथा बिदियाव एसिआ थाङो नोंहासो एसिजों थाङो ना न'न एसिजों थाङो

खयथासोआव सहैनांगौ नों आरामसे फुङावनो सहैयो बेजों थांब्लानो खयथायाव मोनहैगोन नों साराय नयथा दसथा साराय दसथासोआवनो सहैयो बेनो मोजां जाहैगोन सहैनानैसो हजों मा मा अफिसाव नोंसो टाइम मेकआप खालामहैनो हायो ना हाया न'न एसिजों थांब्ला एसे थाबसिन सहैगोन आरो फन्द्र'ह बिस मिनिटसो सिगांसिन नोंनि गोसो माजों बोरै थांनो गोसो न'न एसियाआथ' आरायस' लायोनदां एसिया तिनस' बिदि जाहैयो खोमा अ हजोंहायलाय नोङो बासफोर गाखो सहैनानै बास गाखोबाय थानो बाब्ला उबेरफोर लाहैनो हाबाय ना औ खेनसेनो सहैबाय आंबो बासजोंसो थाङो बिदि ट्रेनजों थांनो बायो आं गाखोनो थांलाय फैलाय आरो लाखिला लुखिलिखौनो बाखायो आङो बास बासजों थांदोना ओमबालाय बासानो जेनेबा फुंआवनो अफिस हमहैनो बासआनो थिग जायो आरो टाइमाव सहैयो ट्रेनजों थांब्ला लेट जाला जालि खोथा थायो अ अ दे